भारत में सबसे बड़े त्योहारों के अन्तर्गत दिपावली और होली दो त्योहार आते हैं दिपावली और होली पूरे भारतवर्ष में मनाये जानेवाले त्योहारों में से है दीपावली हिन्दू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है उन दोनों त्योहारों पर सर्वाधिक छुट्टियाँ देखने को मिलती है दिपावली पर सबसे लम्बी छुट्टियाँ मिलती है दिपावली का त्योहार कार्तिक अमावस्या कार्तिक मास के अमावस्या को मनाते हैं ये भगवान राम के जीवन से सम्बन्धित सम्बन्धित हैं दीपावली को जीवन के प्रकाश का त्योहार भी कहा जाता है ये हिन्दू संस्कृति का अभिन्न अंग है दीपावली को पूरे भारतवर्ष में प्रेम और प्रसंग के साथ उत्साह के साथ मनाते हैं होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाते हैं इस दिन होलिका दहन भी किया जाता है होली के त्योहार को रंगो का त्योहार कहा जाता है होली का त्योहार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से मनाते हैं महावीर जी करौली की लट्ठमार होली प्रसिद्ध है उसी प्रकार से ब्यावर अजमेर की कोड़ा मार होली प्रसिद्ध है बाड़मेर की पत्थर मार होली प्रसिद्ध है वैसे ही जिस हिसाब जिस स्थान की जिस हिसाब से संस्कृति होती है उसी अनुसार त्योहार मनाते हैं हिन्दुओं हिन्दू धर्म का सबसे बड़े त्योहारों में से होली और दीपावली आते हैं और सर्वाधिक छुट्टियाँ भी इन्हीं त्योहारों पर देखने को मिलती है संस्कृति का अभिन्न अंग है दोनों ही त्योहार भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है दिपावली भारतवर्ष में मनायी जानेवाली त्योहार है जो सम्पूर्ण भारतवर्ष में एकजुट होकर मन मनाए जाते हैं